नया बच्चा सब छोटा सब बच्चा पढ़य लए अथी छोटा सब बच्चा नहबय लए जाइ छै नदीमे केना सीखना चाही हाथ नीचामे रोपिके टाँग पटकना चाही टाँग पटक पटकतय एना नहि सीखय छै जे पयर हेलल रहय छै ओकरा कहय छै हाथ एनाके राखय छै कहय छै दुनू हाथ पिछु कर हाथ ठेल एना फटकलौ सिखलौ नीचोमे हाथ दए कऽ पानिमे एना कऽ छबर छबर कनिटा पानिमे सीखतइ सिखतइ सिखतइ ढेर पानिमे सिखऽ लागल सिखते सीखते पानिओमे डूबल सीखल तरिते तरिते तरिते बहुत दूर जाइ लए सीखऽ लागल बहुत सीखते सीखत पूरा फैलार भए गेल बहुत पानि एक दू मरत तीन मरत पानिमे था मारलक सिखतइ सीखतइ एकदम पूरा कम्प्लीट भए गेल छोटका सब बच्चा सिखतइ सीखतइ बड़ा भेल तऽ सिखल पूरा सीख गेल कनिटोसँ सीखते सिखते बड़का भए जाइ छै बहुत सीख लै छै छोटका सब बच्चा हेलाबार भए जाइ छै बड़का हेलना चाही सीखना चाही कही पानिमे टपयवला रहतइ ढेर पानि रहतइ तऽ हेल कऽ पार भए सकय छै एना बिना हेलल रहय छै तऽ कहींपर कनिओ टा पानि अपन भए गेल